विडियो टाइम विडियो गेम्स त जाम टाइम खां आहिनि जॾहिं खां असां नंढा हुआसीं तॾहिं खां असां विडियो गेम खेॾंदड़ आहियूं पहिरियों विडियो गेम प्ले स्टेशन टू ईंदी हुई हाणे विडियो गेम प्ले स्टेशन फाए ताईं अची पहुतो आहे ज़मानो जीअं जीअं तरकी करे थो हूअं हूअं विडियो गेम बि तरकी कनि थियूं गेमुनि में बि असांखे जाम ऑप्शन मिलिया आहिनि जीअं की मारियो विडियो जी टी एफ आहे रोड राइज़ हीअं हीअं हुननि में बि सुठा अपडेट्स ईंदा आहिनि जिन सां असांखे बि खेॾण में मज़ो ईंदो आहे असांजी बि विंदर थींदी रहंदी आहे